گڈ مارننگ جی سر ہم آپ کی ہیلپ کیا کر سکتے ہیں ہاں ہم لکھنؤ ٹنڈن ہب اسٹور سے بات کر رہے لیپ ٹاپ والوں کی دوکان ہے یہ جی جی بتاتا ہوں میں آپ کو آپ کے پاس ساٹھ ہزار روپیے ہیں تو میرے پاس کئی کوالٹی کے کئی کمپنیوں کے لیپ ٹاپ ہیں سیمسنگ کا ہے جیسے کہ آپ مان لیجیے اور دوسرا سونی کا ہے ایپل کا بھی ہے میرے پاس اور تیسرا ڈیل کا بھی ہے اور کیا نام ایچ پی کا بھی ہے لیکن آپ کو کون سا چاہیے یہ بتا دیجیے مجھے پر اچھا اچھا سونی کا چاہیے تو سونی کا آپ کو پڑے گا ساٹھ ہزار روپیے کا اور اس کی ریم ہوگی آٹھ ایک سو اٹھائیس میں ٹھیک ہے اور آپ کو آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا اور بہترین کوالٹی کے ساتھ ملے گا آپ کو اور اس کے دو سال کی آپ کو گارنٹی ملے گی اس کی اور ہمارے یہاں نہیں ہمارے یہاں قسطوں پہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ کو چاہیے تو قسطوں پہ بھی مل جائے گا آپ کو قسطوں پہ لینا ہے آپ کو قسطوں پہ لین آپ کو قسطوں پہ لینا ہے ڈیل پی سی ایچ پی سیمنگ ساری کمپنیوں کے ہمارے پاس ہیں آپ ہمارے یہاں قسطوں پہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ کے پاس بجٹ ساٹھ ہزار ہے ہم کم قیمت میں آپ کی کیا نام لیکرے جی اس کے لیے آپ کو آپ کا اگر ساٹھ ہزار والا لیپ ٹاپ لیں گے تو آپ کو کم سے کم منیمم تیس ہزار روپیے جمع کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ کے تیس ہزارکام آ جائیں گے اور میں آپ کی ایم آئی باند دوں گا مان لیجیے آپ کے پاس تیس ہزار روپیے باقی رہ گئے تیس آپ نے جمع کر دیے تو اس کے لیے میں آپ کی قسط باندھ دوں گا قسط باندھ کے آپ کی چھ سات قسطوں میں باندھ دوں گا تو چھ سات قسطوں میں آپ کے لیے چلا جائے گا اور آپ کو اس کے لیے پروف چاہیے گا آدھار کارڈ پین کارڈ بینک کی پاس بک اور چیک بک آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ہمارے یہاں لندن لکھنؤ لندن ہب اسٹور پہ پہنچ جانا اور آپ کو ہم لیپ ٹاپ دے دیں گے ڈاؤن پیمنٹ آپ کو کم سے کم تیس ہزار اگر ساٹھ ہزار والا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھنیہ واد